جو نوجوان دوڑ لگانا چاہتے ہیں اپنا فکچر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پوری صحت کا خیال رکھیں کھانے پینے کا دھیان رکھیں اور سونے کی احتیاط کریں زیادہ رات کو نہ جاگیں ٹائم سے اٹھیں اور ٹائم سے سوئیں اور کھانے پینے کا پورا دھیان رکھیں اور کم سے کم پینتالیس منٹ روزانہ دوڑ لگائیں اور میرے حساب سے اسین بولٹ دنیا کا سب سے بڑا رفر انداز میں ہے